हे टॉपिका बद्दल हांव सांगूंक सोदतां की आमी काजाराक वतात तेन्ना आमी मांडो यूज करतात डांस डांस करता तेन्ना मांडो आमी म्हणटात हें आमचें पॉर्चुगीज ट्रॅडिशन पयलीं केल्लें तें आमी आतां फॉलो करतात आनी हेर जायतें आसा जें आमी काजाराक वापरतात हीं फोल्क सॉंग्सां हे रोस व्हंकले न्हवऱ्याक रोस काडटात तेन्ना आमी हो मांडो बीन म्हणटात हें सगळे लोक आपले आपले म्युझिशियन आसा ते इन्स्ट्रुमेंट घेवन येतात आनी कोंकणी भाशेंतल्यान हो मांडो म्हणटात बरें दिसता हें ट्रॅडिशन पळोवपाक आनी ही कोंकणी उतरांतल्यान हो मांडो आमचो लोक म्हणटात आनी सगळीं खूश जातात